मैं मैं सद्दूपुर बाज़ार गई थी तब मैं अपने लड़की के काने में की मैं काने में के बाली ली थी बहुत सुंदर थी बहुत अजीब थी तो बाली लेकर घर आती है तो हर लड़की पहनती है तो मेरा परिवार सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत सोनार बहुत बढ़ियाँ दिए थे बहुत सुंदर दिए थे बहुत अजीब दिए थे इसको कितना कान में बढ़ियाँ लग रहा है एक के एक आध ठो आओर डिजाइन के बाली लिए ना सुनार सुनार से कहते हैं कि ये सुनार जी एक और हम को ना काने में के बाली दे देना दे देना और दूसरा डिजाइन एक ही और दे देना सुनार बहुत अच्छे बाली दिये थे दिये थे मेरे लड़कियों को पहने के लिए लेकिन बहुत अच्छा था सब लोग तारीफ़ कर रहे थे